हमरा सभके गाममे अखन लोनके लेल बहुत खराब स्थिति चलि रहल अछि बच्चासभ जे पढ़यके लेल लोन लेबय चाहैत छथि हुनकासभके तऽ लोन नहिए भेटैत छनि आओर जे भेटो जाइत छनि तऽ ओ कम इन्ट्रेस्टपर नहि भेटैत छनि आओर ओहिके लेल हुनका बहुत इन्टरेस्ट देबय पड़ैत छनि ताहि दुआरे ओ तऽ लोन लेबय नहि चाहैत छथिन आओर जे लेबय चाहैत छथिन तऽ एतेक लोनके हुनका जे वसूली करय लेल आबैत छथिन से हुनका सङ्गे बहुत दुर्व्यवहार करैत छथिन जे चुकता करय लेल वसूली करय लेल आबैत छथि से एहि दुआरे केओ लोन नहि लेबय चाहैत रहैत छथि आओर जे लोन लैत छथि से हुनकर सभके एतेक ज्यादा इन्टरेस्टपर देल जाइत छनि जे ओ नहि